हैलो अंजी आं स्क्रीन भज्जी दी ऐ अच्छा ओह् ठीक करवानी ही आं जी आं पुच्छी लैना मैकेनिक गी की किन्ना हारा खर्चा आना भी में तुसेंगी अच्छा थोह्ड़ी काली पेदी ऐ अच्छा पूरी काली फिरी दी अच्छा पैह्लें बी थोह्ड़ा जेहा खराब होंदी ही स्क्रीन अच्छा टुट्टी दी ऐ अच्छा ते फिलहाल स्क्रीन साढ़े कोल इसलै अवेलएवल निं ऐ पेदी इंया साढ़े कोल स्क्रीन ते असें बी अग्गें डिमांड आं असें बी असें बी अग्गें पैह्लें डिमांड पानी ना साढ़े कोल समान आह्ग ते भी गै अस तुसेंगी स्क्रीन पाइयै देई सकने आं ऐल्लै साढ़े कोल स्टॉक खत्म होई दा ना ऐल्लै साढ़े कोल स्क्रीन इसलै पेदी निं ऐ अवेलएवल निं ऐ साढ़े कोल आं ते आं ओह्दा कोई कोई छे सत्त ज्हार लाइयै चलो इन्ना खर्चा आई जाना ओह्दा अच्छा ठीक ऐ भी में तुसेंगी सनाई ओड़गा ठीक ऐ